जब मैं बैंगलोर गया था काम करने के उद्देश्य से वहाँ जब एक दो महीना इधर उधर घूमा उसके बाद हमको हम लोग को काम नहीं मिला एक जगह काम मिला तो दो चार पाँच महीना काम किया अच्छा से और उसके बाद एक दिन काम के दरम्यान मुझसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया वो गलती ऐसा था जो मतलब छुपाने वाला नहीं था और उसको यदि उसका मालिक जो था वो जान जाता तो काम से मुझे निकाल देता और उस काम उस काम में जितना भी नुकसान हुआ था हम लोग को भरपाई करना पड़ता लेकिन मैं अपने सूझ बूझ के अनुसार उसका जो मैनेजर था दूसरा कोई उसका और स्टाफ था उससे मैं अपना मज़बूरी बता के अब जैसे गलती हो गया उसको सबको बता के किसी से कुछ छुपाया नहीं ओर मैंने उसको बताया सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया मैं जान बूझकर कुछ भी नहीं किया और मैं इसके बारे में जानकारी भी हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं उस जगह का नया आदमी था और सच्चाई हमको बताया वहाँ का नहीं कम्पनी का क्या रूल्स है क्या नियम है इसमें कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम लोग को उतना जानकारी नहीं था थोड़ा बहुत जानकारी था मैं अपना ढंग से उसको कर रहा था लेकिन मेरे हमको जितना पता नहीं था जो ये काम करेंगे हमसे गलती हो जाएगा गलती हो गया तो चलो मैं अपने सीनियर जो हम लोग का है मैनेज़र साहब जो हैं उनको हम बता देते हैं हो सकता है नया आदमी समझ के उसको माफ़ कर दें फिर अगले बार से ऐसा गलती नहीं हो ऐसी हमको चेतावनी देके सम हम सोचे थे ऐसा बात बोलेंगे तो हो सकता है हमको माफ़ कर देंगे लेकिन भगवान सुन लिए हम लोग वही मैनेज़र साहब को जाके सब बात बताए तो मैनेज़र मैनेज़र साहब ने पहले हमको डाँटा ऐसा क्यों किया पहले पूछ के करना चाहिए हम लोग बोले सर हमसे गलती हो गया हमने अगले टाइम से ऐसा बात ऐसी बात नहीं करेंगे कुछ भी काम करने से पहले हम आपको पहले बता देंगे जैसे आप कहिएगा उसी तरह से करेंगे तब मैनेज़र साहब ने हमको चेतावनी देके फिर छोड़ दिए समझा के अगला बार से ऐसा होगा तो इसका जो ज़ुर्माना होगा तुमको देना पड़ेगा हमने स्वीकार कर लिया और अगले बार से फिर मैं काम को मन लगा के सोच समझ कर करने लगा फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ और उसके बाद मालिक के जो बाद में मालिक को पता चला तो मालिक भी डाँटा फिर समझा दिया जो ठीक है तुम कुछ भी छुपाया नहीं हम लोग से और सब चीज़ सच्ची सच्ची मैनेज़र को बता दिया और मिस्ट अगले बार से भी कुछ भी मिस्टेक होने गलती होने से पहले हम लोग को बता देना और चेतावनी भी दे दिया कि जान बूझकर कुछ भी गलती नहीं करना यदि नहीं समझ आता है तो पूछ लेना उसके बाद वही समझा के छोड़ दिया